हेल्ल' औ हेल्ल' सोर बुंदों अ आच्चा आच्चा अ देनाय बुंनाय औ दे

अ

अ भुपेन हाजरिकानि मेथाइ बिथांनि सोमोन्दोयैथ' जिउखौरांखौ आंबो फरायाखै नाथाय जि मेथाइफोर दङ बिथांनि मेथाइफोरखौ आं खोनासंदों आरो खोनासंनानै आङो जोबोर मोजां मोनो मानो होननानै बुङोबा बिथांनि जि मेथाइ बे मेथाइनि रावफोरा मुलुगनां जायो इयुनिभार्सेल जायो आरो बे इयुनिभार्सेल मिनिं थानायनि थाखायनो बिथांनि जि मेथाइफोर बे मेथाइफोराव बयनिबो गोसो बोनो हानाय जायो जेरैहाय मानुहे मानुहर बाबे बे मेथाइया माने बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला मानसि मानसिया मानसिनि थाखायनो बेबायदि बेनिफ्राय बिथांनि जाखिनि रमान्तिक खन्थाइफोर मेथाइफोरनि मादाव बे आकाखि गंगा बिस'रानाय बेफोर मेथाइफोरा गोसोखौ बोनो हायो आरो बेबायदि बिथांनि गोबां गोबां मेथाइफोर दङ रमान्तिक मेथाइ दोंनैसो आं बिथांनि मेथाइफोरखौ मोजां मोनो जेरैहाय माने मा होनो बेखौ आकाखि गंगा बिस'रा नायखौथ' आं बुंखांबाय बेनिफ्राय स्नेहे आमार हत'स्राब'नर बे बे मेथाइ दङ रमान्तिक मेथाइ बे मेथाइखौबो आं मोजां मोनो आरो बिथांनि मेथाइफोरखौ नोङो इयुटुबफोराव नायनानै बिथांनि मेथाइ बिथांनि जिउखौरां बिथाङा माबोरै जुजिदोंमोन सासे मेथाइ खनगिरि जानायनि थाखाय बिथांनि जिउआ माबायदि बेफोरखौ नायना लानो हागोन औ जागोन मोनगोन मोनगोन इयुटुबफोराव मोनजोबगोन इयुटुबफोराव मोनजोबगोन जासिगोन दा ओं दे दे दे दोनबाय होनबा गोजोनथों